مذہبی توہمات یعنی مذہبی عقائد اور رسومات جو کسی عقلی یا سائنسی بنیادی کے بغیر مانے جاتے ہیں اور مذہب میں اس بات کو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی مختلف معاشروں میں پائے جانتے ہیں اس مذہبی رسم کا تعلق عام طور پر لوگوں کے ایمان خوف یا غیر یقینی حالات سے ہوتا ہے میری رائے میں مذہبی توہمات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم معاشرتی ثقافتی اور نفسیاتی حالات کا جائزہ لیں اگر اگر چہ یہ توہمات بعض اوقات افراد یا معاشروں کو سکون اور حفاظت کا احساس دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عقلی سوچ اور علم کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ حقیقت اور خیال کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں مذہبی توہمات کے مقابلے کے لیے چند قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے تعلیم لوگوں کے تعلیم دینا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو دین کا علم دینا بہت ضروری ہے جب علم ہوگا تو لوگ اس کی روشنی میں غلط باتوں کو سمجھیں گے اسی طرح لوگوں کو سائنس سے علم کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے اس طرح ہم مذہبی توہمات سے دور رہ سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ توہمات عام طور پر ثقافتی روایات سے جڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں اکثر مذہبی عقائد کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد نہیں ہوتی